जों क'क्राझार जिल्लायाव गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर' हारिया माइ गायनाय आबाद एबा थालिर बागान बायदि आबादखौ जों मावबोखायो मावनानै जाबोनांखानाय जेरै जोंहा बर' बर' मानसिफ्रा जेरैहाय दाव दाव फिसिनानै मोजां मोनो अमा फिसिनानै मोजां मोनो जोंहा आरो जोंहा बिदिनो मोसौफोर मोसौ गाय गाइखेर सेरग्रा लानानै बेफोरखौ जोङो फान्नानै फैसा मोनो जेरै जोङो गय बागान गय बागान खालामो थालिर बागान खालामो जों बिदिनो जोंहा जोंनि इसे एनै आबाद मावनानै जोङो जालाङो जेरै माइ गायनाय ऐ माइ आसु माइ मायसालि माइ बिदिनो जोंहा जेरैहाय जों दा मावनानै जाबोगासिनो बिदिनो सोलिनानै जोंहा बागान मावनाय बिदिनो थालिर बागान गय बागान बेसर बागान बेसर आरि गायनानै जोंहा बोसोराव बिदिनो रां रां खामाय खामायो जोंहा अमा दाव लानानैबो जोंहा फान्नानै बोसोराव बिदिनो फैसा मोनो जोंहा हांसो दाव फिसिनानै मोजां मोनो बर' बर' आइजोफोर बिदिनो दाना माइ बायदिमैया बायदि खामानि मावनानै जोंहा मोजां मोनलाङो बिदिनो जों नटखर संसार जानायाव बायदिमैया जिब जुनार फिसिनानै जों जालाङो जोंना थायसे थायनै इन्काम हाबनायनि बोसोराव बिदिनो अमा फिसिनानै जोङो बिदिनो बोसोराव जि रोजासो रां अमा मासेयाव मोनो बिदिनो जोंहा माइ गायनायाबो बोसोराव बिदिनो जोंहा जि बिगासो जोङो माइ गायो माइ गायनानै जोङो न'खरखौ बिदिनो खुंलाङो बेनोसै